हाँ सर प्रणाम सर हम दरभंगा से समस्तीपुर जा रही थी हमारा फ़ोन चोरी हो गया इस लिए हम आपको कम्प्लैन किए

दरभंगा से समस्तीपुर जा रही थी तब चोरी हो गया दरभंगा समस्तीपुर के बीच में मुझे वही कम कम्प्लैन करना है मेरा मेरा फ़ोन को ब्लॉक हो गया है हाँ हाँ उसमे मेरा हाँ उसमें मेरा सारा पुरुफ़ है

मेरा रियलमी का था रियलमी मॉडल मुझे नहीं पता नहीं

स्टेसन पर नहीं मैंने एक लड़का को देखा था पीछे में बैठा था वही चोरी कर लिया होगा मैंने देखा नहीं वो चोरी किया या दूसरा चोरी किया मैंने देखा नहीं मुझ मुझे पता ही नहीं लगा कैसे चोड़ी हुआ कम्पलैन लिखाना हाँ हमारा नंबर ब्लॉक है

ठीक ठीक है तो मैं तो कब आऊँ आप के पास

आप मिल जाओगे ना वहीं पर

हाँ ठीक ठीक है तो ठीक ठीक है ठीक है मैं ठी ठीक है मेरा फ़ोन बहुत महंगा था ठीक है थैंक यू धन्यवाद